सुनिये ने माछ मछली पालन करैके लेल पहिले अथी दै है बच्चा अथी पालन जीयौरा दै है बच्चा पालन करै है फिर नमहर होइ है तऽ ओकरा बेचके आओर बेच बेचके आओर ओकरा पैसा जे होइ है से अथी करै है मछरीके बेचै अथी मछरीके बड़ा करके बेचके बेचके पैसा ओकराके अथी कमाइ है हरेक रङ्गके मछरी से उपलब्ध होइ है हरेक रङ्गके मछली से मतलब बेचके हरेक रङ्गके पैसा अथी कऽ सकलै हन मछरी बेचके सब रङ्गके अथी घर परिवार भी चला सकलै हन मछली पालन कऽके मछली पालन करके आओर बेचके बेचके आ बेचके घर परिवार मतलब चला सकलै हन ओकरा बेचैके लेल बेचैके लेल ओकरा जा सकल बजा बेच मछली पालन करके बेच बेचके आओर अपना घर परिवार चला सकलै हन मछलीके अथी पालन कऽके आओर बेचके अपना